हेलौ सार दे दे औ दे सार औ दे मोजां मोजां दे एसे रालायसैलाय सार माय आबादनि सोमोन्दै एसे रालायसैलाय दा माइया सार मिथिनायाव मा मा रोखोमनि माइ दङ आरो बिसिनि आबादनि फसलनि सोमोन्दै एसे बुंगोन नामा सारालाय औ औ औ औ

औ

औ बेखौनो औ आसु

औ

आतसा सार दा बे नोंनि मिथिनायाव गामियारि ओनसोलावफ्राव माय फसलनि दिहुननाया माबायदि बांदों ना खमायदों बा सरकारनि बाहाबै सुजुग सुबिदा मोननाय बा सरकारनि मा होनो बै जन्थ्र फाथिफोरखौ बाहायनाय बाहायैनि सोमोन्दै एसे फंनैसो बुंदो नामा सार आ अ'

जथेस्त' नङा आरखि जथेस्त' नङा आरखि औ औ ओ औ

औ औ आतसा सार मोनसे खोथाबाव दा दाखालि खोथिया फोनाय समाव खोनानो मोनदों अनेख मानसिनि खोथियाफ्रा गाज्रि जादों नस्त' जादों दा सरकारनि बिथिंनिफ्राय बेबो गोदानै माबाफोर सुजुग सुबिदाफोर होफिननायनि राहा नुदों नामा सार आ

औ नोंगौ औ औ

दे होनबालाय दोनैनि थाखाय जाथबाय सार दे थेंकिउ औ दे थेंकिउ औ दे